योगा करप हो बरोच खरें म्हळ्यार सगळ्यांनी योगा करचो फक्त आवडू मात जाय तांकां आवडना जाल्यार सुद्दां करचो कित्याक आपलें जर आरोग्य बरें उरूं जाय बरें सगळें जावूंक जाय चलूंक जावूं जाय हात पांय बरें उरूं जाय जाल्यार योगा करूंकूच जाय थोडो वेळ करचो चड न्ही पूण करचो अशें दिसता म्हाका कित्याक योगान खरेंच आरोग्या बरें उरता म्हजो आनी एक चुलतो आशिल्लो दन फातोडेर तिनाक उठून तो योगा करतालो ताका सामको तो छंदूच जावून गेल्लो बरो आपुणूय कर नाशिल्लो तो लोकांकूय शिकयतालो तो सकाळीं उठून आपूण पयलीं करतालो आनी मागीर लोकां वचून लोकूय आवडीन येताले आं पण आतां लोकांक योगाचें विगाचें म्हत्व कळ्ळां थोडे सोड पण बाकी सगळें लोक चड करून योगा हें करताच आनी योगा करूंकय जाय म्हजे कोतान आतां सगळ्याचीं पयलीं आरोग्य बिगडल्यात संधीवात म्हूण कितें जाता हात पांय दुखतात बेगीन म्हातारपण येता आरोग्य बिगडटा आरोग्याचेर परिणाम जाता जर जर आनी योगाचेर इतलें आतां म्हायती मेळटा इतलें हें मेळटा प्रत्येक मनश्यान म्हजे कोतान थोडे वेळ सकाळचो काडूं जाय आनी योगा करूं जाय आनी हांवूय बी करतां